हैलो हांजी में इद्धर जम्मू दा बोला करदी आं मेरा नांऽ मीनाक्षी ऐ ते में इद्धर जम्मू आई दी आं घूमने गी ते तुस मीं सनाई सकने जम्मू च केह्डियां केह्डियां जगहां न मतलब जेह्डियां में अपने घर लेई सकनी आं कुछ ऐसियां चीजां जेह्डियां अ'ऊं खरीदी सकनी आं जेह्ड़ा इद्धरा दा कलचर ऐ ओह् तुस मिकी सनाई सकने ओ अच्छा अच्छा अच्छा ते होर कुछ पैह्नने दे रिलेटिड कुछ पाने दे रलेटिड अच्छा अच्छा ते मतलब इ'यां किश होंदा ना हांजी खाने आस्तै अच्छा ते मतलब कि होर केह्ड़ी ऐसी ऐ जेह्ड़ी इद्धरै दी खासियत कोई जेह्ड़ी सबतूं स्पेशल चीज होऐ अच्छा अच्छा अच्छा ते होर कोई इद्धरै दी कलचर रुट्टी कोई जेह्ड़ी ऐ फेमस होऐ अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ऐ ठीक